घणण ई प्रकार जा अख़बार ऐं घणण ई प्रकार जा टीवी न्यूज़ चैनल इहो साबितु था कनि की देश में मीडिया जी बोलबालो आहे मीडिया सुबुह खां शाम ताईं हज़ार ई न्यूज़ चैनल पिया हलनि हज़ार ई अख़बारू पिया अचनि ऐं सभई माण्हू हिन सां जुड़ियल आहिनि तॾहिं हीअ त एतिरा इहे साधनु आहिनि त एतिरा माण्हू जेके जुड़ियल आहिनि त हिकु प्रकार सां हीअ जुड़ाव जो जेकी प्रक्रिया आहे हुनमें मीडिया जो ॾाढो वॾो योगदानु आहे सभिनि माण्हुनि खे पंहिंजा प्रकार प्रकट करण जी क्षमता मीडिया जे द्वारा मिलंदी आहे ऐं जेकी ख़बरू मीडिया उन्हनि खे ॾींदी आहे अॻियां हुन प्रकार जी विचारधारा सां हूअ पंहिंजी अॻी नैक्स्ट कार्यकलाप थियो को नई सरकार जो गठन थियो वोट ॾेयण जी कमु थियो हूअ प्रकार जा सभई कमु हूअ मीडिया सां हूअ थींदी आहिनि घणेई समाज में का सम्मेलनु थींदा आहिनि कंहिं प्रकार जो को कमु थींदो आहे के टास्क हूंदो आहे कमु करण जो त हू पाण खे मीडिया जे द्वारा ई मिलंदो आहे पाण खे ख़बर पवंदी आहे की हूअ कमु थिए पियो त पाण उनमें कुझु सहयोगु करे था सघूं छा था करे सघूं था ही पाण खे मीडिया जे द्वारा हीअ सभु ॻाल्हयूं ख़बर पवंदियुनि पोलिटिक्स में को भ्रष्ट नेता आहे को सुठो नेता आहे त हू पाण खे कीअं ख़बर पवंदी आहे साण असां त ख़ुदि जे लेखे त ख़बर कोन्ह त करे सघूं ॿी जेके असांखे अख़बार वारा चैनल वारा ॿुधाईंदा आहिनि त असांखे ख़बर पवंदी आहे की छा थिए पियो ऐं हिन जे अलावा पाण खे टिप्स मिलंदियूं आहिनि हैल्थ जी टिप्स मिलंदियूं आहिनि सिहतु जी संबंध टिप्स मिलंदियूं आहिनि कहिड़े शेयर मार्किट सां संबंधित टिप्स मिलंदियूं आहिनि ऐं ऑटो साइड त मैडिकल साइड त जेके बि इहे आर्थिक सैक्टर्स आहिनि हिन जे ख़बरू जेके आहिनि का कंपनी में सुठी बढ़त आहे घटि आहे त शेयर मार्किट में उन सां पैसा कढूं विझू इहे सभु पाण खे मीडिया जे द्वारा ख़बर पवंदी आहे त हिन चएण खां वॾी ॻाल्हि कोन्हे की एवरेज को माण्हू हिकु ॾींहुं में ॿ या टे या चारि कलाक त मीडिया सां असां सबंधिती पंहिंजो टाइम कढंदो आहे